बैँकमे नोकरी करैके लेल सबसे पहिले तऽ पढ़ाइ जरूरी छै डिग्री चाही कमसे कम ग्रेजुएशन होएबाक चाही ओकरबाद कम्प्यूटरके भी ज्ञान होना चाही ओकरबाद इन्गलिश हिन्दी दुनू भाषाके ज्ञान होना चाही तकरबाद आदमीकेँ ई हमर जान पहचानके कएक आदमी आवेदन करले छै सेलेक्शन किछुके भेलैए किछुके नहि भेलैए बैँकमे काज करैके बहुत फायदा छै ओकर लाइफ इन्श्योरेन्स मिलि जाए छै ओकरबाद पइसा तऽ मिलते छै पैघ पोस्टपर मिलैके बाद ओकरा आवास भी मिलि जाए छै गाड़ी सुविधा भी मिलै छै ड्राइवर भी मिलै छै बहुत तरहके फायदा होइ छै तकरबाद बैँकमे नोकरी करैके लेल ग्रेजुएशन तऽ चाहबे करी ओकरबाद नॉलेज होना चाही आओर सब कम्प्यूटरके तऽ विशेष ज्ञान होना चाही आइकाल्हिके जुगमे कारण छै जे बिना कम्प्यूटरके किछु नहि हैत तकरबाद स्वस्थ होना चाही शरीर भी ओना तऽ विकलाङ्गो सभकेँ नोकरी भऽ जाए छै तकरबाद